فی الحال تو کوئی سرکاری ایپ استعمال میں نہیں ہے ہاں کرونا کے وقت میں ایک سرکاری ایپ استعمال کرتے تھے جس میں کہیں بھی آنے جانے اور جو بھی ہماری آمدورفت ہوتی تھی اس کی تفصیلات ہوتی تھیں اس میں اور اس میں جو ہمارے کرونا کی ویکسینیشن ہے وہ اپڈیٹڈ ہوتی تھیں تو اس ٹائم پہ تو وہ ایپ استعمال میں تھی لیکن اس کے بعد ابھی فی الحال کوئی سرکاری ایپ استعمال میں نہیں ہے شکریہ